ہم لوگ جس جگہ پہ رہتے ہیں وہاں کے مسلمان ہندو سب ایک جیسے رہتے ہیں مل مل ملاپ سے رہتے ہیں وہاں یہاں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے شہر جاتے ہیں اور بہت سارے جگہ جاتے ہیں جہاں پہ ہندو مسلمان میں بہت ہی ساری لڑائی ہوتی رہتی ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دیس بربادی پہ آ جائے گا ہندو مسلمان کو سب کو ایک ساتھ رہنا چاہیے بھائی بہن بن کے رہنا چاہیے اچھا لگتا ہے ایسے رہنے میں الگ الگ رہنے میں نہیں اچھا لگتا ہے لڑائی کرنے سے کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے سب ایک ہی ہے نا انسان ہے ایک ہی خون ہے سب ایک طرح کیوں نہیں رہتے ہیں سب اور بہت ساری جگہ پہ سنتے ہیں کہ بہت ساری لڑائی ہوتی ہے پر کیا کریں ہم لوگوں کو تو کچھ بولتے بھی ہیں تو نہیں ہو پاتا ہے لیکن بڑے بڑے آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ سب ایک طرح رہے ایک طرح اپنا اپنا کام کرے اپنا اپنا کھانا اور کھائے اور ب بہت ہی میل ملاپ سے رہے محبت سے رہے محبت سے رہنا اچھی بات ہے اور اس لیے اس لیے ہم لوگ بہت ہی اچھے سے رہتے ہیں ہم لوگ کے گاؤں میں بہت ہی ہی زیادہ میل ملاپ رہ رہتا ہے ہندو مسلمان سب ایک طرح بھائی بہن سمجھتے ہیں کسی میں کوئی بھی لڑائی نہیں ہوتی ہے اس لیے کیونکہ ہم لوگ سب